हलो हाँ हाँ बताइए कौन सी गाड़ी किराए पर चाहिए आपको

अच्छा अच्छा अच्छा तो हमारे पास हमारी ट्रेवलिंग एजेंसी है चलाता हूँ मैं तो उसमें छोटी से ले कर बड़ी तक अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं लक्जरी गाड़ियाँ हैं तो आप बताइए हाँ

दस लोग बैठ सकें हाँ हाँ तो हमारे पास तो अवेलबल हैं छोटी से बड़ी गाड़ियाँ आप बताइए कौन सी गाड़ी करना चाहोगे उसका जैसे कि आप दस सीटर गाड़ी लोगे उसका टेन थाउज़ेट है टेन थाउज़ेट से ही हमारे यहाँ इस्टार्ट है थोड़ा ऊपर नीचे हम देख लेंगे क्यों फ़िक्र कर रहे हो आप आ तो जाइए आप गाड़ी देख लीजिए कौन सी करना चाहते हो हम आपके लिए बुक करवा देंगे अभी से गाड़ी आप कहाँ पर इस्टेसन पर हाँ हाँ भिजवा देंगे लेकिन आपको अभी पेमेंट आधा अभी से करना पड़ेगा सर हाँ हाँ घूमने पर तो कोई दिक्कत नहीं है अरे एडजस्ट कर लेंगे आप फ़िक्र मत कीजिए आप बताइए कौन सी गाड़ी चाहिए समर टाटा समारी है ना टेरेटा हाँ हाँ कराइए हाँ ओके हाँ आपका कॉल आएगा जैसे ही आपके पास तक में गाड़ी आप इस्टेसन पर पहुंच जाएगी पंद्रह तारीख़ को ठीक है आप आओ जब उसे फ़ोन करके बता दें ठीक है ओके ओके